अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अपना अनुभव साझा करूँ तो मेरा नकारात्मक अनुभव यह है कि जब मैं पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आया तो मैंने उधर एक कमरा लिया और उसमें एक पंखा लगा था उस पंखे का जो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल ख़राब थी उसमें सेल वगैरह सारी चीज़ें ख़राब थीं और स पूरा एकदम गंदा हो रखा था वह पंखा मैंने खोला खोलने के बाद मैंने उसे साफ़ किया फ़िर भी वह ठीक नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो बिजली होती है काफ़ी ज्यादा बिजली को वह खाने लगा खपत होने लगी और यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा खपत करने लगा मैंने उस कम पंखे को काफ़ी बार उसे ठीक करवाया वह बार बार ख़राब होता रहा